ہاں میں نے ڈریم الیون بہت کھیلا ہے آئی پی ایل جب شروع ہُوا تھا تو میں نے ڈریم الیون بہت کھیلا وہ ایک شوقیہ طور پر تھوڑا سا انٹرسٹنگ کے لیے کہ آئی پی ایل میں تھوڑا سا مزہ آئے ٹیم کو سپورٹ کرنے میں تھوڑا سا اِس وجہ سے بھی کہ اِس بہانے سے دیکھ بھی لیتے ہیں اب میچ کو کہ کون سا پلیئر کتنا اچھا کھیل رہا ہے کیا کھیل رہا ہے تو اِس وجہ سے میں نے اُس میں سرمایہ کاری کی ہے ڈریم الیون کے اندر